आं आंथ' खृसटान धोरोमनि जोंना एब्रि सानदे देवबार खुनफ्रोमबो जोंना गिर्जा जायो गिर्जायाव थाङो बे गिर्जायाव हाय जोंना मिसाबुलि जायो बे मिसाबुलियाव हाय फादार फ्रा जोंनि जिबननि थाखाय इसोरनियावहाय गथायो बुलि बावनानै होयो आरो बेयावहाय जों साख्रामेन साख्रामेन नाजावो आरो जाय साख्रामेनखौ जाब्ला जोंनि जिउआव हाय गोजोन्नाय मोनो आरो जोंनि फाबफ्रा सुस्रां जायो बेफोरबादि आरो ओमफ्राय बाइबेल फरायो बाइबेलाव हाय इसोरनि राव लिरनायफोर दं आरो बेखौ फरायब्ला जों बुजिनो मोनो जों माबोरैहाय मोनसे मोजां गोथार लाइफ खुंनांगौ जों बेफोरखौ हाय बुजिनो मोनो माबोरै गावजों गाव अनलायनांगौ गावजों गाव माबोरै मिलायनानै थानांगौ पेरेन्टस फोरखौ बोरै मान होनांगौ माबोरै मान होनांगौ बोरै गावजों गाव अनलायनांगौ बेफोरबादिखौ जों मिथिनो मोनो आरो आरो जोंनि मोनसे धोरोमनि बे लेखायाव हाय सोरां लामा लेखायाव हाय गोबां प्राथनाफोर दं आरो गोबां मेथाइफोर दं बेफोरखौ हाय जों गेर्जा इरि खालामग्रा बुङो रोजाबो जों गोजोन्नाय मोनो आरो बेफोरखौ बुंनानै हाय मा होनो मानो होनब्ला जों खृसटान धोरोम फालियो जोंनि इसोर जों इसोरखौ फोथायो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायो ओंखायनो जों जि इसोरखौ बाखनायनाय मेथाइ रोजाबो आरो ओमफ्राय बेवहायनो प्राथनाफोरखौ बिला जों गोसोफोरखौ आराम मोनो आरो जोंनि नांगौफोरखौ बिबा जोंनो इसोरा होयो नालाय जों बिनायखौहाय जों आनदाज मोनो आरो मोनो जोंनि दुखुफोरखौ फोरमायला जोंनि दुखुफ्रा गोजोन जायो आरो बेफोर प्राथनाफोराव हाय जों गोसोखांब्ला बेनोसै आरो जोंथ' खृसटान जाहैबाय गिर्जा हाबो आरो देवबर खनफ्रोमबो रबिबार खुंफ्रोमबो जों गिर्जा हाबो गिर्जायाव थाङो गावनि जिउनि मोजांनि थाखाय नांगौनि थाखाय नखरनि थाखाय जों इसोरनियाव बिख'नानै लाहैयो आरो बे देवबर दिनाव आरो देवबारावल' नङा खनफ्रोमबो सानफ्रोमबो जों खाबु मोनब्लानो बियो सम मोनब्लानो बियो आरो गिर्जायावल' नङा गोसोजोंबो बियो उन्दुनायनि सिगां जानायनि सिगांबो प्राथना बियो आरो